हम अपने गाँव व क्षेत्र में पशुपालन करना चाहते हैं पशुपालन करने से हमें जो है लाभ होगा और हम पशुओं के द्वारा जो दूध और गोबर प्राप्त होगा वह हमें तो उनके गोबर से जो है गाँव के खेतों को खेती करने में जो है अच्छी तरीके से खाद रूप में सामग्री भी हमें मिल जाएगी और उ उनसे जो है कि दूध भी एकत्र हो जाएगा घर में और अगर ज़्यादा दूध हो जाने के बाद मार्केट में हम उसे सेल भी कर सकेंगे बेच सकेंगे जिससे पैसे का भी ज़रिया बना रहेगा और जानवर हमारे घर पर रहेंगे तो उससे हमारे घर की शोभा भी बनी रहेगी और जो है कि घर के बच्चों के लि लिए दूध की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो दूध हमारे घर पर पड़ा रहेगा भरपूर मात्रा में रहेगा तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उनके पेट पोषण के लिए भी हमें उनको उपलब्ध करने में देने में कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी और इसलिए हम यह चाहेंगे कि गाँव हम अपने गाँव व क्षेत्र में पशुपालन का व्यवसाय अच्छे तरीके से कर सकें और उससे हमें जो है कि